کسانوں کے بارے میں جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنے جانور پالتے ہیں ان کے لیے رہن سہن کا جو انتظام ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے بہت الگ کرتے ہیں یعنی ان کے جھوپڑے یا ان کے لیے تھوڑا بہت ایسے چھوٹے سے مکان جس میں وہ رہ سکے اس میں پنکھے وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں جن سے انہیں سکون ملے اور روزانہ نہانے کا انتظام بھی کرتے ہیں انہیں نہلاتے ہیں ان کے جو کھانے کے وہ ہوتے ہیں جن میں وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اس کی بھی صفائی اچھی طرح رکھتے ہیں اور گوبر وغیرہ کیا نام بالکل ایک دم ہاتھ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی بھی صفائی کر رکھتے ہیں اس لیے اور کھانا بھی وقت پہ پانی بھی وقت پہ کئی کئی بار انہیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے یقینی ان کے جانور جو صحیح رہتے ہیں ہاں ان کی بیماریوں کے بارے میں میں نے نہیں سنا ہاں مرغے کے بیماری کے بارے میں سنا ہے میں نے جیسے برڈ فلو ہوتا ہے جو انسانوں میں پھیلتا ہے